हमर गाँवमे जे भजन मण्डली छै ने ओ मतलब यहाँ कलाभवन पूर्णियाँ कला भवनसे जुड़लो छै जहाँभी प्रोग्राम होइछेै सब साथमे एक टीम टाइपके बनलोछै एकसाथ जाइछेै टीममे ओ सब भजन करैछेै ओ सबरऽ पास ढ़ोलक फिर हार्मोनियम आओर सारा जितना भी लागैछै माइक वाइक हर पूरा व्यवस्था छै किआकि ओ सबके ओ काम ही छेै पूरा एक टीम बनाकर ओ सब जगह जगह पर जाकर प्रोग्राम करलो जाइछेै आओर वहाँपर एक कामाख्या वाला छै बहुत अच्छा हर्मोनियम बजाबै छै ओकरा पास हमहुँ सब हार्मोनियम सीखेै लए जाइछी बहुत एक अकेले इन्सान छेै जे हार्मोनियम बहुत सारा सा रे गा मा हुए बहुतसारा ओकरा धुन आबैछेै बजाबए खातिर गाँवमे आओर केकरो नहि आबैछेै ओ बहुत अच्छा बजाबए छै हार्मोनियम हमरो सिखेलकेै हँ ओ हार्मोनियम वहाँ प्रोग्राम करबैते रहैछेै ओसब ओ सब के बाहरसँ अबैछेै ऑफर प्रोग्राम करबाबएके लिए अच्छा प्रोग्राम करैछेै ओसब अच्छासे टीम बहुत अच्छा छेै आओर सब ढ़ोलक वोलक भी